ہماری مقامی صنعتیں یا کاروبار بُنائی ہے مئو ضلع کی معیشت کے لیے بُنائی اہم ہے پہلے بنائی کا کام کرگھا پر ہوتا تھا مگر فی الوقت بُنائی کا کام لوم پر ہوتا ہے کرگھا پر لوگ ہاتھوں سے دھاگے کا سٹل دائیں بائیں پھیک کر بُنائی کیا کرتے تھے مگر لوم بجلی کے ذریعہ چلتا ہے جس سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ اور بہترین بُنائی ہو جاتی ہے لیکن فی الحال کووڈ نائنٹین کے بعد اس کو بہت سارے چیلینجوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جیسے دھاگے کا جلد سے جلد دستیاب نہ ہونا مال کا آسانی سے نہ بکنا بجلی حد سے زیادہ کٹوتی اور مزدور کو وقت پر مزدوری نہ ملنا وغیرہ